अ बुंलाय औ औ बाक्सायाव अ अ अ अ बेथ' दाबायदि बोथोरावनो साबसिन जायो आरो जेरै दा डिसेम्बर नभेम्बर जानुवारि बेखिनि समावनो साबसिन जायो आरो नायनो थाखाय जोंनि बारा गोजान जाया जानायालाय एसे खाथियानो जिब जुनारा बिदिनो हाग्रानि मैदेर मै दावराइ बायदिसिना नुनो मोनो आरो आरो सिङाव हाबलाङोब्लाथाय बिदिनो गोबां दाउमा दाउसाफोरखौ नुनो मोनो आरो मोखांनिफ्राय बारा गोबां नुनाय जाया सिङाव हाबलाङोब्लाथाय गोबां नुनाय जायो आरो आरो सुबिदाबो दं सिङाव हाबलांनो थाखाय जिपसि बाहायनो हायो लानो हायो बिदिनो आरो दा हागोन फैनो नोंथांमोना फैयोब्ला बेनो आरो दैबानायाथ' दैज्लां बोथोराव जाहैगोन जेरै

अखमियानि हिसाबै बुङोब्ला साउन भाद्र' बेखिनियाव जाहैयो आरो सिं अ औ जायो औ जानांगौ इसे इसे आरो हाजो हाजो एरिया नालाय बांद्रायबो जाया जानायालाय एसेबो गोबां जाया हाजो बायदि जाहैयो नालाय बांद्राय जाया आरो

मोजां औ सुबिदा दं अ अ औ